جی ہاں ایسی بہت ساری لائبریریاں ہیں جہاں میں اکثر وزٹ کرتا رہتا ہوں ان میں سے ایک لائبریری جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ان کیمپس کے اندر موجود ہے جس کا نام ذاکر حسین لائبریری ہے میں اکثر وہاں جایا کرتا ہوں اور لائبریری کے اندر دنیا کی مشہور جتنی بھی کتابیں ہیں سب وہاں موجود ہیں اور وہاں میں اپنی پسند کی کتابیں پڑھتا ہوں اسی طرح جامعہ ہمدرد لائبریری جو ہے وہاں بھی وزٹ کرتا ہوں غالب اکیڈمی جوکہ دلّی میں واقع ہے وہاں پر طرح طرح شعراء کی کتابیں موجود ہیں چونکہ مجھے شعراء کی کتابیں پڑھنی زیادہ پسند ہے اس لیے میں غالب اکیڈمی بھی جایا کرتا ہوں مجھے کتابوں سے بچپن سے ہی شوق ہے اس لیے میں اپنے گھر میں بھی بہت ساری کتابیں رکھتا ہوں ایک چھوٹی لائبریری بنا کر رکھا ہوں اور فیوچر میں مستقبل میں میرا خواب ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک بہترین لائبریری بناؤں جس میں دنیا کے بڑے بڑے شعراء کی کتابیں موجود ہوں